हूअं त मां ॾाढा सारा पखी ॾिठा आहिनि जीअं तोता मैना बुलबुल कोयल कांव कबूतर झिरकियूं एॾी रंग बिरंगियूं झिरकियूं ॾिठियूं आहिनि अलॻि अलॻि तरह जी झिरकियूं पर हिक बार मां किथे घुमणु वई हुअमि थोरो हुते जंगल जो मतिलबु हुओ जंगल ठहियलु हुओ त हुते मां हिकु नीरो पखी ॾिठो हुओ उहो पूरो ई नीरो हुओ रंग में त मां सोचणु लॻमि की इहो कहिड़ो पखी आहे मां थोरो ग़ौरु कयो उनते अना ॾिसण जी सुठे सां कोशिश कई त मूंखे पतो पयो की इहो निलगिरी पखी आहे इनखे निलगिरी चइबो आहे त उहो मूंखे अॼ ताईं यादि आहे की मां ॾिठो हुओ ॾाढो ई ज़्यादा सुंदरु हुओ पखी हुओ ऐं हिक रा लाल रंग जो जेको थींदो आहे पखी मां ॾिठो हुओ जिन खे अंग्रेजीअ में माण्हू फ्लैमिंगो चवंदा आहिनि फ्लैमिंगो चवंदा आहिनि उहो पखी बि मां ॾिठो हुओ उहो पखी बि ॾाढो सुठो हुओ हुनखे मराल बि चवंदा आहिनि असांजे हिंदीअ में उहो ॾिठो हुओ ऐं हिकु बार मोर ॾिठो हुओ त मोर थोरो सो अलॻि मोर हुओ हुनजा पंख मतिलबु सफेद रंग जा हुआ हा सफेद मोर हुओ याने की त उहो बि मां हिकु बार ॾिठो आहे त अहिड़ा सुठा सुठा पखी इहे टे पखी जेके आहिनि ॾाढा ई दुर्लभ होया अनोखा हुआ ऐं हिकु ई बार मां ॾिसी पाई आहियां पोइ त ॾिठा कोन आहिनि वरी कॾहिं बि पर ॾाढा ई सुठा हुआ ॾाढा ई वणिया हुआ मूंखे